औ ए माबा बायद'सो ओमफ्राय आंनि गथ'आ मारै मारै जानानै दं ओमफ्राय मोजां मोनदों औ दायथ'थ' लागासिनो नोंबो बायद'फोराबो एसे मोजाङै फोरोंदो गथ'खौहाय जाहाथे साबसिननिफ्राय साबसिन जालाङो आजिखालि फरायनायनि जुग नालाय मोजां मोजां मार्क मोननानै जाहाथे बियो चिरांआवहाय एसे फेमास जायो गथ'फ्रा आंनि गथ'आ आर गुबुन गथ'खौबो फोरोंदो ओरैनो खुस खालामनो हरदोंने दे दे मोजां जादों बिदिनो खबर हरनांगौ बिदिनो बायद'फोरा खबर हरफा हरफा हरनांगौ जों गावसिनि फिसाखौहाय फोरोंनो हागोन्दा सिखा होनो सिखिनो हागोन फोरोंनायाथ' फोरोङो खोथाखौबो लालायथारा गथ'फ्रा बेराद अख्रा सासेल' जाहैबाय खर'याबो गेदेर नाजाथाबथाबथार नायसै बायद'फोरा एसे साबसिन दायथ' लानांगौ आरो स्कुलफोराव दे बुंनाया माने बेनो मोजाङै फोरोंनांगौ साबसिननिफ्राय साबसिन फोरोंनांगौ बायद'फ्रा दे दे दे बिदिब्लालाय बायद' दे जोब्बाय दे